आङो एसे उन्दै समाव फासावनो आलु फाजा संग्रोदोंमोन आरो ओंख्रिखौहाय फाजाखौहाय ओमफ्राय बेव मा मा होनांगौ आइनाव सोंग्रोदोंमोन गिबियावनो आलुवाथ' जेबो होनाङा थाव संख्रि हालदै बेखौनो होबानो जागोन होन्नानै आङो सोंनानै संग्रोदोंमोन हारसिं ओमफ्राय जादोंबो आरो संनाया फासावनो आलुखौ हाबाय बिनिफ्राय थाव सेरनानै संबाय आलुवाव होबाय संख्रि हालदै फासाखौ मोजाङै मोनहोबाय साखिनायबाय खनसेयावनो संख्रि संख्रि साखिनायबाय बेयावनो ग्रोबबो जादों आरो जानो साखिनायनायाव गोथाव मोनजादों आइयाबो गोथाव जादोंथ' होन्नानै बाखनायदों आरो आंखौ बिनानावाबो संदों ओमफ्राय बिनि उनाव दालि जहल संदों बिखौबो सोंबाय सोंनायावनो संनो रोंदों आरो आं औ संनो रोंदों गोथावबो जादों होन्नानै बुंदों संनायखौ संनायावलाय जेबो प्रब्लेम जायाखै सों रोङैखौ सोंदों आइमोनहा खोन्थादों आब'मोनहा बिनिफ्राय आङो संदों संनायाव जेबो प्रब्लेम जायाखै जेखौ सोलोंनानै लादों बिखौनो होजोबदों माबोरै नांनांगौ माबोरै मानांगौ ओंख्रैयाबो गोथावानो जादों आं संनाया जेबो बिदि गाज्रि संनायनि जेबो बुंफेरजानो मोनाखै गोथावानो जादों होन्नानै बाखनायदों